میرے خیال میں اس زبان خطّے میں دوسری زبانوں کی ترقی کو بہت متاثر کیا ہے آپ نے کہا لیکن میرے خیال میں کوئی بھی زبان کسی دوسرے خطّے میں اور دوسری زبانوں کو متاثر نہیں کرتی ہاں البتہ یہ ہے کہ زبان کو ترقی دی جائے اور ہر زبان کی سرپرستی کی جائے عوام کا ساتھ ہو حکومت کا ساتھ ہو تو زبانیں بھی ترقی کرتی ہیں میری زبان اردو زبان ہے جو جو ہے سو اس کی ترقی کے لیے حکومت اور عوام مل جل کر کرے تو بہت ترقی کرتی ہے یہ زبان کسی ایک کی نہیں ہے یہ زبان کئی زبان سے مل کر بنی ہوئی ہے